नमस्ते आप बजाज शोरूम से बोल रहे हैं तो मुझे बाइक लेने का प्राइज़ बताइए मॉडल कौन सा है और डिस्काउंट

तो कैस बैक करना है करना है कैश कब देना है

केश पेमेंट कितना देना है पलसर मॉडल का अच्छा मॉडल कोई इससे भी कोई मॉडल अच्छा है क्या सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी है क्या सेल्फ सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी है क्या डॉकोमेंट चाहिए होंगे क्या कुछ

आपकी शॉप कितने बजे तक ओपन रहती है सन्डे सन्डे सन्डे को आपकी शॉप ओपन रहती है क्या आप बस दिवाली पर ऑफर ज़्यादा देते हैं कम नहीं होता है तो मॉडल उस समय नए ज़्यादा आते हैं ना

मैं आऊँगा जल्दी आऊँगा जल्दी आऊँगा या मैं सोच रहा हूँ दिवाली के आस पास आऊँगा

उस समय ऑफर भी रहता है न आपकी दुकान पर प्लेटिना मॉडल के साथ और कैसे हो जायेंगे एक्सेसरी देते हो क्या प्लेटिना मॉडेल के साथ बाइक के साथ हेलमेट भी मिलता है न बाइक के साथ हेलमेट भी मिलता है रेसर बाइक आती है ना उनके साथ में रेसर बाइक आती है न उसके साथ में नहीं मैं दिवाली के आस पास आऊँगा उसमें डिस्काउंट भी ज़्यादा रहता है तो उस दिन जाके सब बाइक देख लेंगे मिल लेंगे अगर अगर हम हाँ अगर कैस लेते है तो फिर क्या प्राइस क्या फ़र्क पड़ता है क्या प्राइज़ आता है कैस में लेते हैं तो बजाज प्लाटिना

आपके यहाँ गाड़ी मिलती है क्या और रेसर गाडियाँ रेसर गाडियाँ मिलेगी क्या उनकी क्या प्राइज़ है ठीक है मैं आपको दिवाली के आस पास में मिलता हूँ धन्यवाद